हैलो तव्हां सिंधी होटल मां ॻाल्हायो था मां कढ़ी चावल बिरयानी घुराई हुई ऐं पापड़ बि घुरायो हुओ पर पापड़ त थधा थी विया आहिनि कढ़ी चावर में कोई सवाद ई न आहे जेकी सिंधियुनि जो कढ़ी हूंदो आहे उहो मूंखे अंदरु सवादु फील न थियो कढ़ी बि फिकी आहे और चावर में नमक मिर्च धाणा सभु हिकदमु मतिलबु लो क्वालिटी जा आहिनि त तवहां मूंंखे छा इन खे वापसि करे मुंहिंजे ऑडर खे वापसि करे मुंहिंजा पैसा मोटाए सघदा आहियों या तव्हां मूंखे नयो ऑडर भेजे सघदा आहियो कृप्या करे हिन जी सुनवाई कयो जल्द सां जल्द मां तव्हांजो शुभ चिंतक ॻाल्हायां थो